जी सर हम सीतामढ़ी से बोल रहल छी कि समस्या छै अहाँके जी तऽ जी जी जी ओ सर सर तऽ कितने बजे गाड़ी चोरी भेल छै सर जी जी जी त सर एहिमे कि करयके व्यवस्था करयके सर तऽ थाना पर आयल जाउ सर थाना पर आयल जी जी यहीं आयल जाउ सर थाने पर जी अपन आधार कार्ड लेय एबै सर आओर आधार कार्ड के बाद मोबाइल नम्बर फोटो वोटो आओर इएह सब लए के अबै छै तऽ कैसे होत्ते सर तऽ एहिमे कोई बात आओर नहि छै लेकिन कागज लगते एहिमे आधार कार्ड छै अहाँके जी त एहिमे कोइ बात और तऽ विशेष कागजके बादमे मोबाइल नम्बर अहाँके छै मोबाइल नम्बर छलए अहाँके तऽ ई मोबाइल मोटरसाइकिलेए मे अहाँके कागज पुरजा सब रहले छलए कि जी जी अहाँके मतलब चोरी होगेलै जानकीस्थान से नहि बाइक जी जी

समस्या इहे छै ने अहाँके मोटरसाइकिल चोरी होगेलै और एकराबादमे अहाँके और केकरो साथ अहाँ आयल रहले छलिए कि ने तऽ ई नहि मिल रहल छै तऽ ई लय जी तऽ ई केने गेले छी अहाँके नहि जानकारी छै ने तऽ रिपोर्ट अहाँके त अहाँके रिपोर्ट लिखायल जेतै सर एहिलके कोइ दिक्कत नहि छै और अहाँ मोबाइल नम्बर लयके आउ आधार कार्ड छै कि नहि अहाँके तऽ आधार कार्ड नम्बर अहाँ लयके एबै अपन फोटो लयके एबै अहाँके रिपोर्ट लिखायल जेतै समझलियै कोनो हुलहुलायके जरूरी नहि अछि अहाँ केकरो से नहि पूछै जी जी ठीक छै ठीक जी ठीक जी धन्यवाद